आमचो धर्म आमकां समज सेवे विशीं खूब कितें शिकयता कसलेय जातिचो मनीस आसल्यार तेका आमी आमच्या धर्मा मदीं एक करून घेतात तो उच्च जातीचो आसा की तो खालच्या जातीचो आसा हें आमी पळयनात खंयचीय तेका मदत जाय जाल्यार आमी आमच्या धर्माच्या धर्माच्या द्वारे आमी तीं करतात आमची एक आमच्या धर्माची समाज सेवेची संघटना आसा तितूतल्यान आमी प्रत्येक म्हयन्याक जेवण वाडटात लोकां खातीर कोणाकय जर अशें कन्न कसलेंय गोश्टी खातीर कमी आसा जाल्यार तेंय आमी पूर्ण करतात जर रस्त्या सायडीन कोण लोक भीक मागतात किंवां तेंकां खावपाक जाय जाल्यारय आमी खावपाक दिता तांच्या खातीर आमी कपडेय व्हरून दितात आमचो धर्म आमकां लोकांक पयस करपाक शिकयना वयल्यान आमचे आमी समाजाक आमगेले कशें पद्दतीन आमी सेवा करूंक जाता हें आमी हें शिकयता सदांच आमी आमच्या धर्माचेर ऋणी आसपाक जाय